وعلیکم السلام جی کون ہیں جی شاکر بھائی بول لیجیے جی کہاں سے آئے ہیں آپ مہاراشٹر جی تلنگانہ میں تو بہت سارے فیسٹولس ہے سر کیا بولتے ہیں سو بہت سارے ہندو مسلم کے بہت سارے فیسٹول ہیں یہاں پہ جیسے کہ جیسا کہ پرسوں ہی گئی ہے محرّم گیا ہے بقرعید ہے رمضان ہے بہت سارے فیسٹول ہیں مسلمانوں کے اور کئی ہندوؤں کے بھی فیسٹولس ہیں یہاں پر ہندوؤں کے تو بہت سارے ہیں اب پرسوں گیا بونال گیا گنیش چترتھی آ گیا نوراتری آئے گی دیوالی آئے گی آپ کو کس کے بارے میں جاننا چاہیے چاہتے ہیں سر دیوالی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں سر دیوالی میں کچھ وہ نہیں سر رات میں پٹاخے لگاتے ہیں دیئے لگاتے ہیں سر بہت شور شرابا ہوتا ہے پٹاخوں سے بہت پلوشن بھی ہوتا ہے سر یہاں ان لوگوں کے اس میں مشہور بہت سارے ہیں سر آپ کو کون سا جاننا ہے جی رمضان کا بہت اچھا ہوتا ہے یہاں پہ رمضان کا فیسٹول پورا ایک مہینہ چلتا ہے بہت بڑا فیسٹول یہیچ ہے یہاں پر مسلمانوں کا ہاں اس میں کیا ہوتے ہیں لوگ رات میں سحری کرتے ہیں صبح چار بجے اٹھ کر سحری کرتے ہیں کھانا کھاکر پھر دن بھر روزہ رہتے ہیں مغرب تک بھوکے پیاسے رہتے ہیں وہ لوگ بہت عبادت کرتے ہیں دن بھر رات بھر وہ لوگ اس فیسٹول میں پورا ایک مہینہ اسی طرح چلتے رہتا ہے ان لوگوں کا اور اور پھر عید آتی ہے عید کے دن بہت خوشیاں مناتے ہیں نماز پڑھتے ہیں عبادت کرتے ہیں سیویاں کھاتے ہیں شیر خرما بناتے ہیں اچھے اچھے پکوان کرتے ہیں بریانی کھاتے ہیں بہت خوشیوں مزاج ہوتے ہیں گلے ملتے ہیں عید کے دن نماز پڑھ کر عیدالفطر کی جی اور کچھ بولے تو اب بہت کچھ ہے سر یہاں پر ٹھیک ہے سر